पाँच ग्यारह दो हज़ार एक दस ग्यारह दो हज़ार दो छ सात दो हज़ार तीन तीन ग्यारह दो हज़ार दस पाँच ग्यारा दो हज़ार चौदह